سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ہم رول اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں انسٹگرام اور یوٹیوب اور بھی دوسری سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اپنے آپ کو پرموٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو اور ورچوئل ریئلٹی جو ہے اس میں آپ سیدھا جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی کہیں علاقے میں گئے آپ اور وہاں آپ نے گانے شروع کر دیئے اور آپ نے خود کا خود کو جو ہے وہاں پر ریپرزنٹ کیا اپنا جو ہے اپنا وہاں پر اشتہار ٹائپ کا کچھ اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی اپنی آرٹس کو لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنی اپنی آرٹس سے